हमरे गाँवमे जेना अहाँ देखियौ हॉस्पिटल छै सरकार तऽ सभ तरहक सुविधा देने छै लेकिन ओहिमेका जे स्टाफसभ छै उएह जे छै से सुविधाकेँ नहि नीकसँ चला पाबैत छै तऽ एहि लेल ग्रामीणकेँ जागरूक रहय पड़तै तकर बाद जे छै से ई सुविधा बढ़िआँसँ चलतै एहिमे सरकारके गलती नहि अछि